रांखौथ' बिदिनो एसे एसे औ होनबासो एखमबा लोमजागोन साजागोन बेनि थाखाय बेंकआव दोनहैयो एखमबा नांगौ जायो जोंहा साख्रि गैया बाख्रि गैया बिजिनेस मावनानै जाग्रा एखमबा मोनो एखमबा मोना ओमफ्राय बेनि थाखाय एखमबा मोनबा दोनहैलायबाय गैयाबा ब'खबाय बिदि दोनो एखनबा समाव एखनबा मासाव जेबो मोनै जायो बिजिनेस मावनानै जाग्रा नालाय ओंखायनो मोनबा दोनहैबाय एखमबा अमाफोर फानबा दाव फानबा दोनहैयो एसे एनै लोमजाबा साजाबा नांगौ जायो एखमबा जेबो मावनो मोनाबा बिजिनेस मावनो मोनाबा बेखौनो जानांगौ जायो जोंहा ओमफ्राय मिउसुयेल बिदि दङ ओमफ्रायो गावलियाआव मोनसे दं बेखौबो नांगौ जायोबो मालाबा समाव ओमफ्राय माबायाव दं फस्टआव दं एखनबा नांगौआव मोनहैयो बिदिनो सुदआ बारा गैयाबाबो दोनथ'नाय बादि आखायाव थाइसे थाइनै लाबाय थायोबा बाहायफ्लाङो दिनै थाइसे गाबोन थाइसे ख'रस जायो ओंखायनो मासाव बिदिनो हाजार से फासस' बिदि दोनहैयो ओमफ्राय आखायाव लाबाय थाबा न'आव थाबाय थाबा खरस जायो ओमफ्रायो बिदि दोनोबा नांगौ दोन्नांगौ मालाबा समाव गैयाबा बख'नानै लायबाय एखमबा समाव गैयाबा बिदि आरो ओमफ्रायो लोमजागोन साजागोन बेनि थाखाय दोन्नांगौ जायो एसे एनै एखमबा समाव गैया जायो थाइसेबो बेनि थाखाय बेंकआव दोन्नांगौ मिउसुयेदखौबो दोन्नांगौ समाव जोंहा साख्रि गैया नालाय बेनि थाखाय